बोलिये कौन है ओ पसिञ्जर छियै की बातके की बात छियै कहाँ कहाँ जेनाइ छै

पूर्णियाँ जेनाइ ठीक छै चलबै ठीक से ठीके गाड़ी चलेबै गऽ आओर की करबै तब आओर बोलू हँ भाड़ा देब हम हँ भाड़ा तऽ पूर्णियाँके लै छियै एक सए रुपैआ हँ हँ तऽ पूर्णियाँके एक सए रुपैआ भाड़ा देबै फेर ओत्तऽसँ कहीँ जेबै तऽ ओकर अलग भाड़ा होयतै कतऽ कतऽ जेबै

भागलपुर जाना छै तऽ भागलपुरके अलग भाड़ा लागतै कहिया जेबै भागलपुरके अढ़ाइ तीन सए लगतै कहिआ जेबै अभिये तऽ ठीके छै एहिबेर आबू रानीगञ्ज हँ तऽ जल्दीमे आउ अच्छा आबू

ठीक से आबू जल्दीमे एबै ओ घरे से बोलैत छियै कि नहि एतऽ टेम्पोमे बैठल छी

हँ ई केन्ने जाएब हँ तऽ गाड़ी ड्राइबरके कहियौ खोलै लए आ आउ जल्दी हँ हँ टेम्पो पकड़िके तब एतै नवगछिआ कहाँ जेतै तऽ जल्दी आबू

हँ जल्दिएमे आउ

अहाँक टेम्पूके ड्राइबरके कहियौ ने खोलैके लिये हाँ आगू जाएब हँ